आं ट्रेननि सोमोन्दै इसे बुंनो लादों ट्रेना गंसे इन्जिनजों जाजानाय आरो बेयो गोलाव गोलाव बे ट्रेनआ ट्रेनाव गोबां दाब्बा थायो ट्रेनजों गोलाव लामायाव हान्थिनो हायो गोजान गोजान जायगायाव ट्रेन नङाब्ला जोङो गोजान गोजान जायगायाव हान्थिनो हाया बिनिखायनो जोङो ट्रेनजों थांनांगौ जायो जोङो गुजरातआव थांनाय समाव ट्रेनखौ गाखोनाय जायो ट्रेन नङाब्ला बे गुजरातआव थांनो हाया मानोना गारि फिसाया थांनो हाया बिनिखायनो ट्रेनजों जोङो बे गुजरातआव थांनांगौ जायो जोङो ट्रेनखौ सानथाम नांगौ ट्रेन गाखोनो गुजरातसिम जोङो कमपानिआव खामानि मावहैदोंमोन बेनिखायनो जोङो ट्रेनजों थांनांगौ जायो ट्रेनाव गोबां मानसि गाखोलांनो हायो ट्रेनाव गोबां खथा थायो बिदिनो जोङो ट्रेन गाखोनोब्ला गिबियावनो माने टिकेट दाननांगौ टिकेट दानाब्लाथाय टिटिफ्रा हमो बिनिखायनो टिकेटखौ दान्नानैसो जों ट्रेनाव गाखोनो हायो ट्रेन नङाबा जोङो बे मुम्बाइ गुजरात बायदियाव जों थांनो हाया बिनिखायनो जोङो ट्रेनखौ गाखोलांनांगौ जायो ट्रेना गोबां रोखोमनि दङ बबेबा गुसुंबो दङ जों गुजरातआव थांग्राया जोबोद गोलाव डाब्बायानो इकिसथा बाय्सथा गाहाम जायो बेहाय गोबां मानसि थांनो हायो आरो ट्रेनजोंनो जोङो गोजान गोजान जायगायाव हान्थिनाय जायो ट्रेन नङाब्ला गोजान जायगायाव हान्थिनो हाया आरो कम्पानि दम्फानिफ्रावबो जोङो थांनो हाया बेनिखायनो जोङो गोजान गोजान जायगायाव खामानि मावहैनायाव ट्रेनखौ गाखोनाय जायो ट्रेनजों थाङाब्ला बे इसि गोजान जायगायाव जोङो थांनो हाया बिनिखायनो फ्लाइटजों हायो जों आरो कम्फानियाव मावग्रा मानसिफ्रा माने फ्लाइटजों थाङा बिनिखायनो जोङो ट्रेनजोंनो थांनो हायो फैसा थाखानिबो प्रब्लेम दं जोङो ट्रेनजों थांबाथाय बेनिखायनो जोङो ट्रेनजोंनो थांनाय जायो आरो गुजरात मुम्बाइ चेन्नाय बेफोराव ट्रेनजोंनो हान्थियो जोङो गारि फिसाफोरजों थांनो हाया गारि फिसाफोरजों थांबाथाय माने गोबां दिन लायो खरसा बरसा जा बारा जायो बेनिखायनो लेबार मावग्रा हिसाबै जोङो माने ट्रेनजोंनो थाङो आरो जोङो ट्रेन गाखोनोबाथाय बुकिं खालामखानांगौ मास मोनसे बा डेर मासनि सिगांनो बुकिं खालामनानै लाग्रोनांगौ नङाबा जोङो द्रानब्रबनानै मोना दाब्रबनानैबाबो मोनो नाथाय बेहाय जेनेरेल जायो जायगा मोना ज'नो मोना जानाय लोंनाय सुबिदा मोना बिनिखायनो जोङो डेर मास बा मास मोनसेनि सिगां ट्रेननि टिकेटखौ दानग्रोयो बुकिं खालामना लाग्रोयो रिजार्पसन दान्नाय जायो रिजापसन दानबाथाय जोङो ज'नाय बा जानाय लोंनायाव जेबो उसुबिदा गैया बिनिखायनो जोङो माने ट्रेन गाखोनोब्ला सिगांनो टिकेटखौ दानग्रोनानै बुकिं खालामना लाग्रोनांगौ आरो नङाबा हानथिनायाव सानथाम सानब्रै थांनायाव गोबां जेंना जायो जोङो जेनेरेलाव थानो हाया नालाय जेनेरेलाव गाखोबा गोबां दावराव दावसि बिदिनो लाइन जानांगौ गोलाव गोलाव लाइन आरो सिदा सिदा लाइन थानांगौ नङाबा टिटिफ्रा इकदम बुयो आरो नोंखौ बारस' बुरस' खालामबाथाय बिनिखायनो जोङो एकदम से मासनि सिगांनो बे ट्रेन टिकिटखौ दान्नानै बुकिं खालामनांगौ बेनिफ्रायसो ट्रेनाव जोङो गाखोलांनो हायो